नमस्ते बताइए किस चीज की तो आइए मिल जाएगा हाँ सब कुछ मिलता है हर एक चीज की बीज मिलेगी तोरई है नेनुआ है सतपुतिया है कद्दू है हाँ सब कुछ की मिलेगी और ज़्यादा दूर नहीं है के सगरे के पास है हाँ डेली खुलती है हम बैठते हैं घर के लोग भी बैठते हैं ठीक है ठीक है हम भेज देंगे हलो छोट छोटी मोबाइल चलाते हैं अरे अभी सेंड कर देंगे दूसरी मोबाइल से हाँ अच्छी क्वलिटी की मिलेगी और दवा भी मिलेगी उसके साथ मे अच्छा बढ़िया सुबह दस बजे से आठ नौ बजे रात तक खुली रहेगी बीज की दुकान दुकान मे हलो हाँ बोलो आवाज कट रही है नहीं घर के लोग नमस्ते